नमस्ते

जी जी हाँ ले लीजिए सही सुनी हैं हमारी दुक़ान से आपको अच्छा जूता मिल जाएगा बढ़ियाँ मिल जाएगा जी जी जी सब मिल जाएगा आप जैसा खोजेंगी वैसा ही मिल जाएगा पाँच नम्बर का वही पाँच सौ का आएगा अच्छा मिलेगा ना कम्पनी वाला मिलेगा आपको कौन सा लेना चाहती हैं आप कैम्पस का अच्छे अच्छे कलर्स हैं और सैन्डल भी है लड़कियों का आप चाहिए तो आपके लिए अच्छी सैन्डल है जूती है नग वाली हील में वह पाँच सौ का आएगा आप हमारे यहाँ से ली हैं कई बार तो चलिए आपका कुछ कम बेसी कर देंगे नहीं पाँच सौ का सामान दो सौ में कहाँ मिलेगा आप ही बताइए चार सौ का ले लीजिएगा नहीं दो सौ का नहीं देखिए नहीं हो पाएगा आप जानती हैं कैम्पस का जूता महँगा आता है ना चार सौ दे दीजिएगा चलिए अच्छा आना आप मेरा ना मेरा साढ़े तीन सौ दे दीजिएगा बस इससे कम नहीं हो पाएगा उसका जूता बहुत महँगा आते हैं ना इतनी मेहनत करके हम लोग मँगाते हैं उतनी दूर से चलिए अच्छा आप ही की बात रह जाएगी चलिए वह दो सौ पचास का मिल जाएगा सैन्डल कौन कौन सा सौ रुपये की मिलेगी पर वह चीज़ नहीं मिलेगी सौ का चीज़ हमारे पास है हम आपको दिखा देंगे फ़ोटो भेज देंगे आप पसन्द कर लीजिएगा सौ का भी अढ़ाई सौ का भी सौ का नहीं तो अढ़ाई बहुत करेंगे आपको दो सौ का दे देंगे हम लेकिन इससे कम मत घाटा हो जाएगा बहुत घाटा हो जाएगा आपका मेरा इतनी मेहनत से हमको बनाना मँगाना पड़ता है अच्छा चलिए ठीक है आप देख लीजिए आकर कर दीजिए कम आप कर दीजिए आप कम कर दीजिए चार पाँच लेंगी उसी में मोजा ओजा डालकर आपका कम कर देंगे परेशान मत होइए आकर देख लीजिए पहले नहीं चीज़ अच्छा देंगे आप आइए पहले हमारी दुक़ान पर आइए आप आऍंगी हमको मौका देंगी तब ना ठीक है ले हाँ हाँ तो आप आप ही के हिसाब से देंगे आपको जितना जँचे उसमें दे दीजिएगा ठीक है रखें नमस्ते